प्राइवेट ट्यूशन क्लासिस ख़राबु न आहे छाकाणि त ॿार आहिनि उन्हनि खे सैल्फ स्टडी जो अगरि टाइम नथो मिले इस्कूल खां पोइ अचण खां पोइ शाम जो सैल्फ स्टडी जो टाइम नथो मिले या का शइ उन्हनि खे पढ़ण ते समुझ में नथी अचे हुन ते डाउट था अचनि त हू डाउट उन्हनि जा केरु क्लीयर करे इस्कूल टीचर केॾी महिल नथा करे सघनि या ॿारनि खे केॾी महिल डपु लॻंदो आहे की असां टीचर खां असां कीअं पुछू ऐं पैरेंट्स बि हुनजी हू शयूं क्लीयर नथी करे सघनि अॼुकल्ह त ख़ैरु टैक्नोलॉजी हेतिरी वधी वेई आहे की उन्हनि जा सॉल्यूशन कढी ॾेई लाहींदी आहे पर हिकु साम्हूं गाइडेंस मिलण वारी ॻाल्हि अलॻि थींदी आहे केर तव्हांखे गाइड करे गाइड करे तव्हांखे पढ़ाए त प्राइवेट ट्यूशन क्लासिस जो हिन में ॾाढो वॾो सहयोग आहे ॿार प्राइवेट ट्यूशन क्लासिस वठनि था त हुन सां हुनजी सैल्फ स्टडी सुठी थी थिए हुनजा डाउट सुठी तरह क्लीयर था थियनि ऐं हुन सां मार्कू बि सुठियूं ईंदियूं आहिनि हिन सां त त प्राइवेट ट्यूशन क्लासिस बुरी न आहे तमामु सुठी शइ आहे करण वारा कंदा आहिनि न करण वारा नथा कनि काई दिक़त न आहे कहिड़ी ऐं हिकु रोज़गार जो बि साधन आहे हिते की अगरि कंहिं माण्हू पढ़ियल लिखियल बेरोज़गारु आहे त हू प्राइवेट ट्यूशन क्लासिस हलाए करे पंहिंजे हुनखे रोज़गारु ठाहे थो सघे ऐं साम्हूं वारे ॿार जी तकलीफ़ू हुजनि का परेशानी हुजे त उन्हनि जो बि समाधानु हुनखे ॾेई था सघनि